ابھی تو میں ایک اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں کیوں کہ اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے زیادہ تر جو بھی مقرر تاریخ پہ یہ سمٹ کرنا رہتا ہے کچھ بھی تو مجھے اسکول کی طرف سے مجھے اسے کرنا پڑتا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ مقرر تاریخ پر سمٹ کر پاؤں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پانچ پانچ سپٹمبر کی ڈیٹ گئی دی گئی ہو مجھے اور میں نے سکس سپٹمبر کو سمٹ کیا ہے مطلب کہ ایک چانس اور میم دے دیتی ہیں تو میں نے زیادہ تر تو میں نے اپنے مقرر تاریخ پہ ہی سمٹ کیا ہے سب چیز لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے ہمیں ڈھیل دے دیتی ہیں جیسے کہ میم نے مجھ سے کہا کہ پروجیکٹ بنا کے لانا ہے یہ فائل نمبر لگیں گے اور میں نے ڈھیل دے دی میں نے اسٹڈی پہ فوکس کرنے لگی میں نے پروجیکٹ نہیں بنایا تو چھ تاریخ کو میرے کو دینا پڑتا ہے ویسے تو مقرر تاریخ پہ ہی سمٹ کرتی ہوں کیوں کہ میرے خیال سے وقت پہ کی ہوئی کام زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے اور اس کے نمبر بھی میم کے سامنے ہماری عزت بھی ایک بنی رہتی ہے اور اور اور رہی بات کسی مقصد کو حاصل کرنے کی بات تو کمپٹیشن ہوتے ہیں تو ایسی میرے کے بیچ میں کمپٹیشن ہوتے رہتے تھے اور مجھے اس کا کمپٹیشن میں جیتنا تھا کسی بھی طرح سے تو میں نے اسے حاصل کیا اور مجھے وہ حاصل کرنا مطلب کہ ایک اتنی حاصل تو کروں گی میرے کو فسٹ آنی ہے تو میں فرسٹ آئی تھی اس میں